डस्टबीन डस्टबीन हें एकदम गरेजची वस्तू जावन पडलेली आसा पूण तेजो आमी उपयोग करून घेवपाक जाय कचरो आमी जळमळा उडयतात तो जळामळा उडयनासतना तो आमी डस्टबिनांत उडोवचो तेजो डस्टबिनाचो उपयोग करचो आतां डस्टबिनाचो असो उपयोग आसा आनी तो सुको कचरो एक कडेन उडोवपाचो आनी वोलो उडोवपाचो अशी पद्दत आसा जर समज तो तुमी उडयनासतना जळमाळ रस्त्यार उडयलो जर तीं गोरवां खातात सुणीं खातात माजरां मागीर तेमकां तो रोग जावंक शकता पयलीच्या काळार असो डस्टबिनाची येवजण नाशिल्ली पयली आमी कितें करताले काडटाले व्हळांत ना जाल्यार न्हंये काडटाले उडयताले तो वचून मागीर जळामळार जावन कचरो सासून उरतालो आनी थंय तें एक येंच जातालो तो दुरुपयोग जातालो आतां गोवर्नमेंटान आमकां डस्टबिना दिल्ली आसात पळोवपाक गेल्यार तीं डस्टबिनाचो उपयोग कोणूच करून घेनात कितें करतात खातात कितें करतात खातात पितात वो प्लास्टीक काडटात वाटेर उडयतात आनी लागतात चलोंक हांव म्हुणटा तेजो उपयोग करात दिला न्ही आमकां गरजेक संवय ती आमची तेजो उपयोग करून घेवचो आमी कितें करतात पेडे तेच चिप्स खाता आनीक कितें खातात खंय गेलीं वाटेर गेले रस्त्यार उडयलें लागले चलोंक तशें करनाकात तेजो उपयोग करून घेयात तर दोन तेजो इतलो उपयोग करून घेयात की फाल्यां तुका कसलीच जावची ना डस्टबीन म्हणल्यार हें आतां आतांचे गरजेचें गरजेचें गोश्ट जावन पडलां आमी कितलेंय जर आमी एकमेकाक सांगलें तर आमी मना म्हणटात आ करया पूण जेन्ना आमी तें करपाक वता न्ही तेन्ना तें डस्टबीन फुड्यांत दिसल्यार सुद्दा आमी जाणून पसून रस्त्यार उडयतात आनी चलों लागतात करनाकात ती मनाचेर एक निर्णय घेवपाक जाय की आपूण तें करतलो की हांव डस्टबिनांतूच उडयतलो ही आमची ही जिद्द आसपाक जाय आनी डस्टबिनाचो उपयोग हो सगळ्यांनीच करचो आमी कितें करतात कितेंय मेळल्यार आतां तुयें वाटेर कितें सामोसा घेतलो कितेंय खालो एक गुटलेंत धरतात हातांत धरतात बरो गाडयेंतल्या गाडये भायर उडयतात कित्याक तेजो उपयोग खंय तुमच्या बॅगा सायडी घालून घेया खंय देंवतासतना खंय डस्टबीन उरता ते डस्टबिनांत उडयात तसोच तेजो उपयोग तेजो उपयोग बरो जावपाक जाय